सुपौलमे मुख्य कृषि उत्पाद खेतीके प्रथा अछि धान जे धानके रोपलाके रोपैसँ पहिने खेतके जोतल जाइए तकर बाद ओहिमे बीआ पाड़ै छी बीआके बाद ओहिमे पानि दै छी पानि देलाके बाद ओहिमे डिभ्भी निकलैए डिभ्भीके उखाड़िके जन द्वारा खेतमे रोपल जाइए खेतमे पहिले कदवा कऽ लै छी ओहिके बाद खेतमे रोपल जाइए रोपलाके बाद ओहिमे पानि दै छी पानिके बाद खाद खाद देलाके बाद ओ किछु दिनके बाद ओ पाकि जाइए पाकलाके बाद ओकरा के कटवा लै छी जनके द्वारा तकर बाद ओकरा मशीनसँ नहि तऽ बैलसँ दाउन कऽ लै छी दाउन केलाके बाद ओ तैआर भऽ जाइए फसिल ओकर बाद हम रब्बी फसलके वास्ते खेतके जोतबाबै छी बैलसँ जोतबेलाके बाद ओहिमे बीआ रोपै छी खेसारीके मूँगके ससिसोके बीआ रोपै छी बीआ रोपलाके बाद ओहिमे ओहिमे पानि दै छी पानि देलाके बाद ओ धीरे धीरे बीआ अङ्कुरित होइ छै अङ्कुरित भेलाके बाद ओहिमे धीरे धीरे गाछ निकलै छै गाछमे कोनो कीड़ा लागि जाइ छै तऽ ओकरालए कीटनाशक दवाइ दै छी जाहिसँ ओ कीड़ासब मरि जाइए खेतमे नीक भऽ जाइए मूँगसब ताहिके बाद मूँगके धीरे धीरे पानि देलाके बाद ओहिमे थोड़ा सा मूँग पैघ भऽ जाइए पैघ भेलाके बाद ओ तैआर भऽ जाइए तैआर भेलाके बाद ओकरा उखाड़ि लेल जाइए जन द्वारा तऽ उखाड़लाके बाद ओकरा नीकसँ मशीन या बड़दके द्वारा दौनी कएल जाइए दौनी केलाके बाद ओ तैआर भऽ जाइए तैआर भेलाके बाद घर आनि लै छी भऽ गेल